साढ़े शैह्र बिच नेचुरल रिसोर्स ऐ चिनाब रिवर जेह्दा इस्तेमाल बिजली बनाने आस्तै कीता जंदा होर बी एक्टीविटी कीतियां जंदियां पानी कन्नै जियां कि कपड़े धोई सकने अस गड्डियां बगैरा धोई सकने आं बगैरा बगैरा